हाँ क्या बात है हम आये हैं झारखंड से घूमने के लिये लीला दीदी बोल रहे हैं लीला देवी झारखंड से बोल रहे हैं हम आए हैं घूमने के लिए हाँ थोड़ा सा हमको घुमाइए और ठीक है घुमाइये तो अच्छा होटल अभी है सब व्यवस्था है ओ तो हमको ले चलिये वहाँ बिठाइये दिखाइये अच्छा ठीक है हाँ खाना हमको खाना है हाँ तो ई होटल में जो अभी खाना ठीक है अच्छा है तो अच्छा है तो हम हाँ अभी उतरे हैं हाँ हाँ ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है तो हमको चलिये आप निकालिये खाना खाएंगे टेस्ट तो बहुत अच्छा है इस होटल का

हाँ तब चार्ज़ कितना है इसको चार्ज़ इस होटल का कितना है हाँ ठीक है अभी अपना काट लीजिये तो हज़ार रुपैया है कमी बेसी नहीं है तो थोड़ा सा अपने ठीक है ले लेंगे रहेंगे रहना है हाँ दिखाइ दिखाइये अच्छा ठीक है हाँ तो हो गया ना और ले चलिये चलिये हम पटना भी घूम लेते हैं आये हैं तो हाँ हाँ ओ अच्छा अच्छा व्यवस्था है अच्छा लगता है देखने में हनुमान जी का मंदिर है चिड़ियाघर है पटना का गोलघर है बहुत अच्छा है व्यवस्था अच्छा लग रहा है हमको हाँ हमको घूमने ना दीजिये अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है ठीक है और और भी घूमने में बहुत अच्छा लगता है और भी घुमाइये बहुत बहुत अच्छा है हाँ हम पाँच आदमी से आ आये हैं तो ठीक है सुनिये ना तो तो ठीक है दो दिन में हम आ रहे हैं ठीक